موجودہ حالت میں تصویر کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے کچھ طریقے یہ مجھے میرے کام کی وجہ سے لوگوں کے گھر وزٹ کرنے جانا تھا اور مجھے وہاں کا ایڈریس بھی نہیں پتہ تھا تو مجھے جانے کے لیے ان کے ایڈریس معلوم کرنے میں بہت مشکل آئی تو میں نے ان سے ان کے آس پاس کی تصویر منگوائی اور ان سے کہا کہ آپ لوکیشن اور فوٹوز دونوں سینڈ کر دیں پھر انہوں نے مجھے آس پاس کی تصویر بھیجی اور وہاں تک پہنچ پائی انہوں نے اپنے جگیت کی تصویر مجھے واٹس اپ پر سینڈ کری جس میں مجھے بہت آسانی ہوئی اور وہاں جلدی پہنچ گئی ہم کوئی بھی تصویر واٹس اپ کے دوارا کہیں تک بھی پہنچا سکتے ہیں